मध्य प्रदेश में काफ़ी व्यवसाई क्षेत्र है जो की स्थानी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देते हैं इनमें से कुछ चीज़ें शामिल हैं जेसे मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में गेंहूँ कि खेती हो की जाती है चावल कि खेती कि जाती है हमारे यहाँ सरसों एवं सोयाबीन की भी खेती कि जाती है जो कि ये बड़ा ही योगदान देता है यहाँ कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और हमारा मध्य प्रदेश न केवल भारत में बल्कि अन्य विदेशों में भी सप्लाई करता है ये सारी चीज़ें